गुजरात राज्य में लोकप्रिय पर्यटन स्थल आ्हे हेॾा ई आहिनि जीअं की भई इहो सरदार बल्लभ भाई पटेज जी मूर्ती आहे ॿियो त पोरबंदर में थारा मंदरु आहे जूनागढ़ में गिरनार आहे रोप रोप वे आहे दामा कुंड आहे तहिड़ा हेॾा ई घुमण जा लोकप्रिय स्थल आहिनि